साढ़े इद्धर जेह्ड़े ग्रां बिच अस गेमां खेलने होन्ने सब तों ज्यादा मश्हूर गेमां न मश्हूर नि मतलब कि हर ग्रां बिच खेल्लियां जाई स अस खेलने होन्ने क्रिकेट मतलब बैट बाल बैट बाल ते कोई दस बारां जने होने चाहिदे जेह्ड़ी बाल करा इक बाल करा बैट बैटिंग करै इक बंदा पंज छे मतलब हानी हानी होई जंदे ते अपने ग्रां विच अस खो खो खेलने होन्ने खो खो ते दो टीमां होनियां चाहिदियां जि'यां दस बारां छे छे उं'दे दो टीमां होनियां चाहिदियां न ते कन्नै साढ़े इद्धर बैडमिंटन बड़ा मश्हूर ऐ बैडमिंटन ताईं नैट चाहिदा नैट दो आदमी चार हानी चाहिदे न दो दो होई जन्दे न ते हर इक साइड उप्पर बंदा खेली सकदे न ते साढ़े इत्थै सबतो मश्हूर ऐ फुटबाल फुटबाल ताईं प्लेयर चाहिदे ब बड़े ज्यादा पंदरां हारे प्लेयर चाहिदे पंदरां सोलां प्लेयर चाहिदे अस सारे रली मिलियै खेली सकने गोल गोल करी सकने हैना ते कन्नै अस ओ अपने साढ़े इद्दर मश्हूर ऐ बालीबाल जेह्दे च असें अच्छा ग्राउंड चाहिदा ओह्दे बिच नैट लग्गे दा होना चाहिदा बालीबाल ताईं नैट होऐ ते अच्छा ऐ बड़ा अच्छा ग्राउंड चाहिदा असें घर ग्राउंड बिच ते ओह्दे ताईं प्लेयर चाहिदे न ते अच्छा खेलने ताईं अस अपनी हैल्थ उ'दे नै साढ़ी हैल्थ अपनी बनी जन्दी ऐ ते अस और ज्यादा गेमां खेली सकने न जि'यां खो खो बगैरा सब कुछ ऐ हैना अस बैडमिंटन ते अच्छा ही खेलने होन्ने लेकिन साढ़े उद्धर सबतों मश्हूर ऐ फुटबाल आह्ली गेम फुटबाल ताईं असीं फुटबाल ते असी खेलने खेलने और तैं फुटबाल ते अच्छी गेम ऐ